साइबार बुलि आरो ससियेल मिडिया ट्र'लिंनि सोमोन्दै मिथिगौ बियो सुबुंफोरखौ गोहोम खालामो आरो बियो सुबुंफोरखौ माखासे नंखाय बाथ्रा फोसावला बायनानै ट्र'ल खालामनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे ससेल मिडियायाव गाज्रि मोन्दांथि मोन्दों मानोना जायफोर ससियेल मिडियाखौ मोजां खामानिआव बाहायाखै लोगोसे नंखाय निउस फोरमायदों लोगोसे जायफोर ससेल मिडियायाव युटुब फेसबुक बायदिफोराव नङै बाङै भिडिय' बानायनानै मोनसे ट्र'ल खालामनायखौ नुनो मोनो जाय जाय बाथ्राफोरा थार नङा एबा नंखाय बेफोर बाथ्राफोरखौ फोरमायनाय नुनो मोन्दों लोगोसे बेफोर बाथ्राफोरखौ जों सामा समादान खालामनो हायो लोगोसे जायफोर बेफोरबायदि नंखाय निउस फोरमायदों एबा ट्र'ल खालामदों बेफोरखौ गोख्रोङै गोख्रोङै खालाम गोख्रोङै रैखाथि होनो नाजानांगौ लोगोसे जायफोर बैफोरबायदि नंखाय ट्र'ल खालामनायनि थाखाय ट्र'ल खालामनायनि थाखाय माखासे मोजां मानसिफोरखौबो गाज्रि खालामनायनि जाहोनाव जों गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनो लोगोसे बेफोरखौ समादान खालामनो थाखाय जों रैखा खालामनांगौ लोगोसे बैफोर गाज्रि फोरमायग्रा सुबुंफोरखौ जों गोजौ बिबाननि एबा गोजौ बिबाननि एबा हें हेंथा आरो नाजानांगौ मानोना बैफोर ट्र'ल खालामनायनि जुनैनो ससेल मिडियायाव गाज्रि गाज्रि गाज्रि गाज्रि मोन्दांथि मोन्दों मानोना जायफोर दानि मुगायाव मोजां मानसियाबो गाज्रि नुजागासिनो दं